میرے علاقے میں دیکھے جانے والے پرندے اکثر پیرٹس ہوتے ہیں طوطے ہوتے ہیں اور کبوتر ہوتے ہیں کبوتر اور طوطے مجھے پسند اِس لیے ہیں کیوں کہ کبوتر کا ایک تو کلر بہت پیارا ہوتا ہے اُوپر سے وہ بہت شانت رہتے ہیں وہ کسی سے کچھ نہیں کہتے بس اُن کو دانہ پانی ڈال دو اور وہ کھا پی کر چلے جاتے ہیں اُن کی آواز گُٹر گوں گُٹر گوں جو کرتے ہیں صُبح صُبح وہ بہت اچھی لگتی ہے اور اگر وہ آپ سے بہت زیادہ مل جُل گئے ہیں تو وہ صُبح صُبح آپ کے پاس آ کر آپ کو انسسٹ کریں گے کہ آپ اُن کو کھانا دانہ ڈال دیں جس سے وہ کھانا دانہ ڈال دیں دوسرا پرندہ ہے طوطا طوطا بھی مجھے بہت اچھا لگتے ہیں ایک تو اُس کا کلر وہ اُس کے اُوپر سوٹ کرتا ہے اور اُس کے ساتھ اُس کی جو چھوٹی سی چونچ ہوتی ہے ریڈ کلر کی وہ بھی بہت پیاری لگتی ہے پھر اُس کے بعد جو وہ کاپی کرتا ہے چیزوں کو اُس کی آواز جو ہے وہ اُن باتوں کو کاپی کرتا ہے مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے اُس کو کھانا ڈالنا بھی بہت پسند ہے کھانا وہ جو کھاتا ہے جو دانہ ڈالتا ہے وہ ڈالنا بھی بہت پسند ہے ہاں تو طوطا وہ تو مجھے پسند ہے